वह कला विद्यालय कॉलेज या संस्थान जो विभिन्न कला रूपों में प्रशिक्षण या शैक्षणिक कोर्स उपलब्ध कराते हैं जैसे कि यह वि विद्यालय की बात करूँ अगर तो हमारे सोहागपुर में हमारे गाँव के नज़दीक में एक शहर है या कस्बा टाइप बोल सकते हैं वहाँ पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर एक स्कूल है फेमस स्कूल है अच्छा स्कूल है संस्कृत से संबंधित स्कूल है तो वहाँ उन सब चीज़ों का बहोत नॉलेज है बच्चों को करवाए जाते हैं और एक स्कूल शासकीय कन्या अस्तर माध्यमिक विद्यालय वह भी बहुत अच्छा है उसमें भी गेम्स वगैरह डांसिंग जब यह पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी वगैरह पर करवाए जाते हैं तैयार करवाए जाते हैं मैडमों द्वारा फ़िर अगर बात करें ऐसे विद्यालय या कॉलेज की जहाँ पर कला के क्षेत्र में प्रशिक्षण देते हैं या कोर्स करवाते हैं पर मेरे ध्यान से मेरे समीप कहीं भी कोई विद्यालय या कॉलेज नहीं है पर कुछ संस्थान अवश्य हैं जो प्राइवेट रूप से ही केवल कला विद्यालय या कॉलेज के रूप में चल रहे हैं जहाँ बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है या बच्चों को विशेष रूप से प्रत्येक कला के लिए प्रशिक्षित किया जाता है पर उसके बदले में अच्छी फीस भी लगती है क्योंकि वह प्राइवेट रूप से संचालित हैं